اور ہندوستان میں الگ الگ جگہیں ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک بھی ہے اس لیے كیا ہے یہاں پر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح كے یہاں كھانے ہوتے ہیں پكوان ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر ہم جنوبی علاقے كی بات كریں تو یہاں پہ جو كھانے ہوتے ہیں وہ كچھ اور ہوتے ہیں اور شمالی علاقے میں جو كھانے ہوتے ہیں وہ كچھ اور ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دلّی جیسے شہر كی بات كریں تو یہاں كے بھی كھانے كا رواج جو ہے وہ كچھ اور ہے اور اگر ہم اسی طریقے سے حیدرآباد كشمیر اور بہار كی بات كریں تو یہاں كے بھی جو كھانے كا رواج ہے وہ الگ ہی ہے یعنی ہم یہ نہیں كہہ سكتے كہ ایک ہی كھانا پورے ہندوستان میں كھایا جاتا ہے اور اگر ہم روز مرہ كی زندگی كے بارے میں بات كریں تو جو مشہور پكوان ہیں مسلمانوں كے یہاں زیادہ تر ہم دیكھتے ہیں بریانی گوشت مچھلی یہ سب پكوان میں بنائے جاتے ہیں اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں نان مسلم ہوتے ہیں تو ان كے یہاں جو پكوان ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں یعنی ان كے یہاں زیادہ تر ہری سبزیاں وغیرہ كھاتے ہیں انڈے كھاتے ہیں ان كے یہاں گوشت مچھلی كم كھایا جاتا ہے یا كہیں كہیں پہ ایسا ہوتا ہے كہ كھایا ہی نہیں جاتا